मुरगा जे पालन करै छिए मुरगाके ठण्डामे राखै छिए तऽ खराब मरि जाइ छै गरममे राखै छिए देसी मुरगा आओरके पालना पालै छिए मुरगाके राखब बढ़िआँसे करै छिए ओ गरममे रखै छिए तऽ आबै छै मुरगाके सुधा दाना चावल गहूम आटा सबकिछु खिआबै छिए तब ओ ठीक रहै छै बकरीके भी खिलाबै छै घास नहि तऽ बकरी भेमिआबै छै एहि सबचीज बकरीके खिएबै छै तब दूध दै छै तब बच्चाके पोसै छै हँ आओर कि कहै छै बकरीके जे छै लै जाए पड़ै छै चरबैलए मुरगोके भी दुआरिपर फारममे लै खिआबै आओर छै दाना भी दै छिए मुरगाके जे छै पोसैमे छै सुधा दाना चावल चावल दै छिए चाउर दै छिए गहूम दै छिए धान दै छिए सुधा दाना सबकिछु मिक्सचर करिके खिलाबै छिए ओकरा मच्छरदानीमे राखै छिए मच्छरदानीमे नहि राखैके बाद जे छै निच्चाँमे राखै छिए बच्चा मरि जाइ छै ओकरा जे छै ने मच्छरदानीमे राखै छिए चारो बगलसे जाल लगैके निच्चाँमे चारू बगलसे जे छै ने दिवार करिके जाहिसेकि ओकरा ठण्डा नहि लागै गरममे राखै छिए गरममे राखै छिए मुरगा जे छै ने दुइ सओ टका तीन सओ टका किलो छै पोसै छिए तऽ ठीक छै दुइ लाख पइसा फसा दै छिए नहि तऽ ओहिने रहै छै बढ़िएँ पोसना चाही सभकेँ गरममे राखना चाही मुरगाके बकरी भी बकरीके बाध लै जाइ छिए पानि दै छिए आटा निम्मक सबकिछु पिआबै छिए तब ओहो बच्चाके पोसै छै नहि तऽ ओहिने रहि जाए छै मरि जाए छै आहाहा बच्चा छै